हेलो की हौ पम्पल भाइ कैसन छौ की हाल हाँ बढ़िआँ मोगिल की हाल चाल तऽ बताबू विधानसभा चुनाव आबै बला छै की करबाबह केकरा आर केकरा दैके छौ भोट

देखहुँ ने अभी बार तऽ वहाँ लालू आरो नीतीश दुनू मिलही गेलो जहाँ आब आ ई जदयू आओर राजद मतलब दुनूके सङ्गठनमे ई लड़का ओना कोनो बीजेपीठाँ अकले अर आर जे डी आओर लोजपा बहुत सारा पार्टी छऽ लेकिन जितै टक्कर तऽ चलतौ एकराहीमे जदयू आओर एकरामे भाजपा देखो केेँ निकलैए

बा बाद गऽ काम ओम कामो अर कऽ तऽ हऽ जदयू अच्छा काम करलऽ जे कनि विद्यार्थी निवास स्थान स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड देखलौ चारि चारि लाख लोन देखलहुँ जे आरो बहुत पहिले बहुते क्रिमिनल एरिया छलै सभ खतम करिके एकदम काम भी धरल्लेसे करेलहुँ जे शिक्षामे भी सुधार होरलौ जे हाँ देखो जहिनो विचार करऽ सगरो जितना एहनो आदमी जे काम भी करा दे आओर ओ भविष्य भी बिहारके आगे लए कऽ जाइ बिकसित करऽ हँ आबै बला समयमे हाँ कोइ दिक्कत नहि हुए सभकेँ अच्छा जे भी बनतै अच्छा ही सरकार बनतै टेन्सन नहि लेना छै तोरो उधरके विधायकमे खड़ा हो रहलो छो

हाँ अभी तऽ अजय अजयमे हँ अजय मण्डल जे छै अभी काम ताम तऽ करैलक अच्छा फेरोसँ ओहि खड़ा होतहुँ अजय मण्डल गोलो मण्डल ओहे दुनूमे टक्कर चलतै अपना एरिया विधायकमे देखहो दुनूमे

ठीक हइ तऽ ठीक हइ करै छऽ फेरो बात ठीक हइ ठीक